अगर कोई व्यक्ति योग के क्षेत्र में नया है योग करने का इच्छुक है तो योग जो है करने के तरीके योगाभा योगाभ्यास के समय उसको समझाएँगे योग करने से जो है मनुष्य स्वस्थ रहता है उसकी दिनचर्या अच्छी रहती है और जो है उसको धीरे धीरे योग करना सिखाएँगे क्योंकि योग एक दिन बहुत ज़्यादा करने से आदमी अस्वस्थ भी हो सकता है इसलिए जो है उसको यह बताएँगे कि आप जो है योग करेंगे तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे और जो है योग को धीरे धीरे करने के तरीके बताएँगे जो भी योग का तरीका होता है उसको वह अच्छे से समझाएँगे और उसको प्रेरित करेंगे कि आप चाहे सोल्डर का कन्धे का हो या फिर हाथ का हो या फिर पैर का हो इसको नियमित करें और जो है नियमित के साथ साथ उसका जो है कम से कम एक तरीकों तरीके को जो है सात बार आठ बार दस बार करें उससे ज़्यादा करेंगे कहीं दिन तो आप बीमार पड़ जाएँगे इसलिए जो है योगाभास धीरे धीरे योगाभ्यास धीरे धीरे करें जो है पहले दो बार फिर चार बार फिर छह बार फिर आठ बार फिर दस बार फिर जब आप एकदम निपुण हो जाते हैं तो आप अच्छी तरह से करें आप योग करते हैं तो योग करने से आपके शरीर की सारी माँसपेशियों से लेकर नसों तक की व्यवस्था एकदम सही खुल जाती है और रहती है आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे रहेंगे नहीं तो योग यदि आप नहीं करते हैं तो आप सुस्त इन्सान की तरह रहते हैं योग करना ज़रूरी है योग करने से मनुष्य स्वस्थ रहता है उसको हम जो नया व्यक्ति है उसको सुझाव यही देंगे कि आप धीरे धीरे योगाभ्यास करें